मादै आं नोंनावहाइ सना बानाय हैनो नागिरदोंमोन द'खाना दङ ना गैया दोनैलाय ए दा सनाया बेसेबां दामाव दङदा आङो फंबायनि हाबायाव नांगौखाय आं सना बानाय हैनो दाहाय थांगोन नोङो द'खानाव था दासान्दि सनानि दामा बारायैनो दङ ने आङो आसान माला सना बानाय हैनो थांगोन दाहाय आङो दा बेलासिआव ओ दा द'खानाव थांनानै आङो दिजाइनफोरखौहाय नायनोसै औ औ आं आं नायगोन आङो नायनानैहाय माला मोनबोयो माला माबायो दाहाय थांनानै द'खानाव थांनानैहाय मोजाङै फिथाइ खालाम हैनानैहाय सनाखौहाय दाहो हैगोन द'खाना सामफ्रामबो थाबाय थाखायो दा ए हेल' हो हाबाया हाबाया हाबाया फैगौ फैगौ मासावहाय रेदिमेटखौथ' गानग्राया फसायनाय नङा बेनिखायनो आं गाव माबायदि फसायो एखौहाय दा नायनानै दाहो हैनोसै